हांवें हालींच एक कुर्ता घेतिल्लो जो आयलो प्रोडक्ट तो सुंदर बऱ्या रितीन पॅक केल्लो आनी ताज्या नंतर ओपन करतकीर कलर जसो आशिल्लो दाखयल्लो हाचेर पिक्चरान तसोच कलर आशिल्लो उमळून सुद्दां कलर वचूंक ना इतली क्वॉलिटी बरी आशिल्ली सामकें ह्या गर्मेच्या दिसांनी घालपाक सामको परफॅक्ट आनी ताचेर सुंदरशी एम्ब्रॉयड्री आशिल्ली कोणें जाल्यार मुद्दम त्या कंपनींतल्यान तो प्रोडक्ट घेवचोच अशें हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां